आसामा मोनसे आबाद गाहाय हादर दा आसामाव आबाद मावनानैनो बांसिन सुबुंआ जिउ खाङो दा जोंनि आसाम हादराव दैमा दैसाजों बुंफबनाय मोनसे समायना मिथिंगानि थावनि आसाम हादराव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोङो आबादखौनो गाहाय खालामनानै सुबुंआ जिउ खाङो दा बे बिथिंआव जोङो सुबुं सम्फद होन्नानै बुङोब्ला जोंनि दैमा दैसाआ जोबोर गेदेर जोंनि सम्फद दा जोंनि आबादारिफोरखौ जों नुनो मोनो दैज्लांनि बोथोरावल' अखानि बोथोरावल' आबाद दैखांनानै थाम दाननि गेजेराव माइ आबादखौ दैखांनानै बा गु दानखौ जोङो ओरैनो थानायखौ जोङो नुनो मोनो दा सान्नो गोनां बा गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनो जोङो आबाद गाहाय हादोरनि साफा साफा सुबुं हिसाबै आबादारि हिसाबै जोंनि आबादारिफ्रा दैमा दैसाखौ बान्दो थेनानै जोंनि आबाद फोथाराव लांनो हायो जोंहा गोबां बेबादि आसामाव दैमा दैसाफोरनि अनजिमा गैआ गोबां बिबांनि दैमा दैसाफोर दङ दा बेफोरखौ जोङो नांगौ समाव बाहायनो हानाय बायदि आबाद फोथाराव थिसन्नो हानाय बादि बेयावहाय बान्दो आरो एरिगेसन सिस्टेमफोर बानायनानै जोंनि आबाद फोथाराव दैखांनो हानाय नांगौ रोखोमाव नांगौ समाव जोंनो आबादाव बाहायनो हानाय आबाद फोथाराव दै होनानै आबादखौ मोजां खालामनो हानायनि राहा जोङो खालामनानै लानो हायो दा दैमा दैसाफोरखौ बान्दो थेनानै एरिगेसन जाम्फै जावनानै लांनानै जोङो बोसोरनि मोनफ्रोमबो दानावनो जोङो आबाद दैखांनायनि सुबिदा खालामनानै लानो हायो बेबायदि खालामोब्ला जोङो बे दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो दा बिदिन्थि हिसाबै जोङो बुंनो हायो बोसोरनि थाम दानखौल' माइ आबाद मावनानै गु दानखौ जिरायनानै जाग्रा जोंनि बे ओनसोलाव जोङो गु दानावबो बोसोरनि गासैबो दानावनो जिनै दानावनो जोङो आबादखौ दैखांनो हायो जोङो सामफ्रोमबो जिउवाव सोलिनाय जानाय लोंनाय जेरै मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो माखासे ओनसोलफोराव जोङो मावनायखौ नुनो मोना बेखायनो जोंनि जि ओनसोल उदालगुरि बा बिटिआर ओनसोलाव बेफोरो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो जाम्फै जावनानै बान्दो थेनानै जुदि आबाद बिथिंआव गोसो होनानै आबाद मावोब्ला जोङो गोबां बिबांनि जोङो आबाद बिथिंआव जौगानो हागोन दा बे दैमा दैसाफोरनि दैखौ जोङो फख्रि खालामनानै जोङो बेवहाय मोजां रोखोमनि ना आबाद खालामनो हायो दा जोङो सान्नानै मोनो जे ना आबादाबो जोबोद मुलाम्फा गोनां मोनसे आबाद दा आसामाव दैनि जेबो जेंना गैआ दा गोबांथार जोंनाव सुबिदा थासेआवबो नाथाय जोङो माखासे जोंनि सान्नाय हनाय आरो गियानफ्रा सौहायैआव आबाद बिथिंआव जोङो उन जानानै दङ बेखायनो खाथि खाला थानाय दैमा दैसाफोरखौ थेनानै जाम्फै जावनानै जों जुदि आबाद फोथाराव थिसन्नो हायोब्ला ना फिसिनो हायोब्ला जौगा थाखोनि जोङो आबाद मावनानै मोजां रोखोमनि जोङो फसल मोन्नो हायो आरो रांखान्थि बिथिङाव आसाम हादोराव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय फैगोन दा सुबुं सम्फद हिसाबै जोङो दैमा दैसाखौ जोङो मोन्नो हायो आरो नैथिआव आं बुंनो सानो जोंनि ओनसोलाव गोबां सम्फद होन्नानै सुबुं सम्फद होन्नानै बुङोब्ला जोङो मिथिंगायारि सम्फद होन्नानै बुङोब्ला जोङो दैसायाव थानाय बाला अन्थाइ बेफोरनि बेफोरखौबो जों बुंनो हायो नाथाय आथिखालाव दैमानि बाला अन्थाइफ्रा दै खुरखानायबो जोबोद मदद खालामो नाथाय बेफोरखौ आथिखालाव जावनानै बुरनानै जावनानै बुरनानै आयेन बेरेखायै बोखांनानै फानहरनायखौसो जों नुनो मोनो दा बेफोरखौ होबथानानै जोङो जुदि दैमा दैसा होबथानायनि थाखाय जाम्फै जावनानै बान्दो थेनायाव जुदि बेफोरखौ मोजां खामानियाव जोङो बाहायोब्ला थारैनो जोङो हा खुरखानाय आरो दै बाना जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोन्नो हागोन दा बेफोरखौ जोङो आयेन बेरेखायै सिखावै खावनानै फानहरनाय जाथाइफोरखौ सम सम जोङो निउज मिडियाफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो दा बेफोरखौ मावालासेनो जोंनि ओनसोलाव थानाय बाला अन्थाइफोरखौ जोङो मोजां संरैखा होनानै दैमा दैसा थेनाय जाम्फै बानायनाय दालान लुनाय जों बेफोर खामानिखौ मावनो हायोब्ला आयेन बेरेखायै जुदि फानहरनायफोरखौ जोङो होबथानो हायोब्ला बाला अन्थाइफोरा जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर सुबुं सम्फद जागोन आरो जोंनि ओनसोलनि लामा दालां बान्दो जाम्फैफ्रा जौगाखांगोन दा सुबुं सम्फद होन्नानै बुङोब्ला जोङो बेबायदि दैमा दैसा आरो बाला अन्थाइफोरनि जों बुंफबनाय जोंनि जायगाखौ जोङो मोन्नो हायो दा बेबायदिनो बिफां लाइफांनि बेलायावबो जोङो बुंनो हायो फरेस्ट बेबायदि जोंनिआव गोबां दैमा दैसाजों बुंफबनाय जायगा हिसाबै गोबां बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरा जोंनियावहाय दङ दा बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गायनानै फेदेरनानै जोङो मोजां रोखोमनि आबहावा दानो हायो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो गोबां हाग्रानि बिफां लाइफांफोरखौ दान्नानै जोङो फोजोबस्रांनायनि खारनाव जोङो सुबुं माहारिआ खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों बेमार आजार बांदों बारहावा गेब्रेंनाया बांनो हमदों दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो दंफां लाइफांखौ मोजां रोखोमनि गायनानै जोङो सोमखोर समायनायै थांनानै थानो हायो दा बेफोर बायदि सुबुं सम्फदखौ फोजोबस्राङा लासेनो जोङो बेनिफ्राय नांगौ रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाय मोन्नो हायो फिथाइनि आबाद खालामनो हायो जोङो बिदिनो गोबां बिबांनि बेयावहाय जोङो आबाद बिथिंनि जों गोबां बिफां लाइफां फिथाइ सामथायनि गोबां बिफां लाइफां दा गायनानैबो जोङो सोमखोर समायनायै जोङो थांनानै थानो हायो आरो बिफांनिफ्राय गोबां जोङो फिथाइ सामथायफोरनिफ्राय गोबां नांगौ रोखोमनि मुलाम्फाफोर मोन्नो हायो दा बिफां लाइफां खौबो जोङो सुबुं सम जोंनि सम्फद मिथिंगायारि सम्फद हिसाबै जोङो लानो हायो